जोंनि गामियाव जेन'बा खानाय आरो बिगुरनि थाखाय मुंदांखा मुलिया जेन'बा खानायनि थाखाय जुदि खानाया जेन'बा गुयोबा जेन'बा जोङो सामब्राम फोरखौ देग्लिनानै खर'आव फुनो अब्ला जेन'बा खानाया गुगायो ओमफ्राय बिदिनो थाइगेर थाइगिर बिलाइखौ मानि देग्लिनानै बेयो जेनबा थाइगिर बिलाइ आथ' एसे बिज्ला जायो मानि बिखौ खर' लोबखांनायनि उनाव मानि खर' लोबखांनायनि उनाव कन्दिस्नारफोर बायदि मानि खानायाव फुननानै लायोब्ला मानि खानाया जेथो गैयै स्र' स्र' जायो आरोखि ओमफाय बिदिनो बिदिनो सामब्रामजों जेन'बा देग्लिनानै फुनोबा खानाया ग'गायो ओमफाय थाइगेर बिलाइजों खानाया जेथो गैयै लिमोनस्लद लिमोनस्लद जायो आरो ओमफाय बिगुरनि मुलि होनोबा जेन'बा निम निम बिलाइजों निम बिलाइखौ जेन'बा फुदुंनानै दैआव फुदुंनानै दै गुदुंआव दै गुदुं जेन'बा बिलायखौ होनानै दै गुदुं आव फुदुंनानै ग्लाब ग्लाब फुदुंनानै सुहोनानै जोङो बिगुराव जेनबा फुननानै लायोबा आरो दुगैनाय समाव मैलाखौ फुखांनायनि उनाव लास्तआव बे दै गुदुं गुदुं फुदुंनाय निमखौ फुदुंनाय दैखौहाय जोङो लुस्र'योबा एसे एनै बिगुरनि बेराम जेन'बा सिथर सिला जेन'बा बिदिनो मायसुं बायदिसिना गरमजों जानाय बेफोरबादि बेरामा आरोखि बेजों आराम जायो आरो बिगुरा आरो निम बिलायाथ' बिगुरनि थाखाय जोबोत मोजांखा माननाय माननाय एरिफोरनि थाखायबो आरो जेन'बा सिथर सिला जानो हाया निम बिलाइजों थिग जोंनि बे मुंदांखा मुलिफोरा बेफोरनोसै आरोखि बिगुरनि थाखाय जेन'बा निम बिलाइखौ बुंनो हागोन आरो खानायनि थाखायबा खानायनि थाखायबा जेन'बा सा सामब्राम फियास आरो जोंङो बियो थायगेर बिलायखौजोङो बाहायनो हागोन आरो